तव्हां डिंपल था ॻाल्हायो मां कोटक महिंद्रा बैंक जी मेनेजर थी ॻाल्हायां मूंखे तव्हां खां लोन जे बारे में कुझु पुछिणो आहे हा मां कार जो लोन वठण थी चाहियां मूंखे सिर्फ़ कैश या अ एलेगजा या डाढी सारियूं अलॻि अलॻि कारियूं ईंदियूं आहिनि तव्हांजे हिसाब सां कहिड़ी कार वठण सही रहंदो और कंहिंमें केतिरो लोन ऐं केतिरो इंट्र्स्ट लॻंदो तव्हां मूंखे इन सभिनि जे बारे में ॿुधायो त तव्हां मूंखे ॿुधाइ था सघो के इन सभिनि में कहिड़ा कहिड़ा काॻर लॻंदा आहिनि त मां तव्हांखे पंहिंजा काॻर पंहिंजे बैंक जे माण्हूअ जे हथ भेजे थी रखा तव्हां इनमें जेका जेका कार्यवाही हुजेव उहा करे छॾिजो ऐं मूंखे ॿुधाइ छॾिजो की अञा छा छा लॻंदो मूंखे बि बैंक में ॾाढो कम रहंदो आहे त जेॾीमहिल मां हितां फ्री थींदमि मां तव्हांखे फ़ोन कंदीमाव अगरि तव्हां ऑफिस में हुजो त तव्हां मूंखे ॿुधाइ छॾिजो त मां अची करे साइन करे वेंदीमाव के न त पोइ ॿीहर कॾहिं मां ईंदमि मां अॼु ई ॿुधायंव थी तव्हांखे की मां अची सघंदमि या न पोइ बि जे अगरि कुझु सुठो हूंदो त मां तव्हांखे ॿुधाईंदीमाव मां कोशिशि कंदमि अॼु ई अचनि जी इहे सभु ॿुधाइण लाइ तव्हांजो ॾाढो ॾाढो शुक्र अथव हाणे मां जल्दी ईंदमि